हमरा गामके जो हइ मुखिआ बहुत बढ़िआँ छै बहुते सुन्दर छै जे पढ़ाइ लिखाइमे कनि साइन ताइन करबेलहुँ कोनो एहन फॉर्म रहल कहलक मुखिआसँ साइन करा तऽ दै से शहादत मुखिआ रहै साइन केलक आओर हमरा गाममे मोदी सरकार एतेक बढ़िआँ अइ जे पढ़ाइ लिखाइमे बहुत गाममे बहुते साथ दऽ रहल अइ बच्चाके पास शिक्षा लेल बहुते सहूलिअत दऽ रहल अइ जे पढ़ाइके लिए अपन एहन पइसा रहै छै जे मोदी सरकार दऽ रहल छै बच्चा पढ़तै बच्चा आगाँ बढ़तै जे बच्चा बढ़तै आगाँ तखने ने फेनो पब्लिक बढ़तै तब बच्चा पढ़तै तखने आगाँ बढ़तै तहने किछु आओर हेतै आगाँ जाकऽ ताहि सबमे जे बहुत बढ़िआँ अइ साथ दऽ रहल अइ बहुते अच्छा काम करि रहल अइ